नमस्ते मैम हाँ मैम आपकी दुकान से मुझे पेन पेंसिल इस्केच इस्केल लेना है और चाट पेपर और राइटिंग पैड भी लेना है हाँ मैम वह हमको राइटिंग पैड लेना है उसका कितना कीमत होगा पचास रुपये मैम कुछ ज़्यादा नहीं है उससे थोड़ा कम कर चाहिए लेकिन मैम हमको दस ठो चाहिए तो कुछ तो कम करिए प्राइज़ में अब हम थोड़ा सा पाँच उसमें नहीं केवल केवल लेकिन मैम तीस कर दीजिए हमें दस ठू लेना है और मैम हमको पेन भी लेना है पैकेट के हिसाब से उसको भी पंद्रह पीस चाहिए मतलब हाँ मतलब पंद्रह पैकेट चाहिए तो उसमें मैम कितना आप कम करेंगी लेकिन मैम हम आपके यहाँ दो दो सामान इतना ज़्यादा ज़्यादा ले रहे हैं इतना बहुत कम ले रहे हैं पैसा और उसमें हमको चाट पेपर लेकिन हम भी आपके डेली ग्राहक हैं हमको भी तो चाट पेपर और चाहिए और इस्केच भी चाहिए डेली आते हैं तो भी आप कम कम नहीं कर रही हैं रुकिए ना हमको इस्केच भी चाहिए उसका प्राइज़ बता दीजिए और चाट पेपर भी हमको चाहिए ब्लैक इस्केच चाहिए और चाट पेपर रंगीन में कोई भी चल सकता है ज़्यादा नहीं केवल दो चाहिए और इस्केच हमको बीस चाहिए उसका प्राइज़ बताइए आप बीस इस्केच चाहिए हाँ उसका चालीस रुपया नहीं लगाएँगी अच्छा और आपकी दुकान कब से कब खुली रहती है मैम हाँ अच्छा ठीक है मैम हम हमें जब समय मिलेगा तो हम आएँगे तो आप सारा सामान तैयार रखिएगा ठीक है मैम नमस्ते मैम